जियां कि तुं'दा सोआल ऐ कि साढ़े कमुनिटी ऐ जेह्ड़ी साढ़े कोल कश ते उत्थै केह्ड़े केह्ड़े ध्यारें बिच्च जां कोई बी फंक्शन फुंक्शन होऐ कोई किश होऐ ते उत्थें केह्ड़े केह्ड़े डान्स होंदे न करतब डान्स होंदे न ते में तुसेंगी सनां नी नृत्य जेह्ड़े होंदे नृत्य कलाएं केह्ड़ी केह्ड़ियां होंदियां न ते में तुसेंगी सनां जियां कि साढ़ा जम्मू ऐ उत्थै जेल्लै लोह्ड़ी मनाई जंदी ऐ जिसी अस मकर सक्रांति बी आखने आं ओह् हर बारी तेरां जनवरी गी मनाई जंदी ऐ ते ओल्लै केह् होंदा के जेह्ड़ा छज्जा छज्जा होंदा ओह् डान्स इत्थै होंदा ते जियां कि साढ़े कोल गै जम्मू दे कोल गै भद्रवाह पौंदा ऐ उत्थै जेल्लै बी कोई ब्याह् जुड़दा ऐ किश बी ध्यार होंदा ऐ तां ओह् डेकु जेह्ड़ा डान्स होंदा ऐ उंदा फोक डान्स होंदा ऐ ते ओह् करदे न ते जियां के साढ़ै जेल्लै कोई ब्याह् जुड़दे न जां किश बी कारज होंदा ऐ तां ओल्लै साढे इत्थे केह् करदे न हवन जग्ग च जागरन होंदे केह् होंदे उत्थे केह् बजांदे ढोलकियां बजांदे ते कन्नै चिमटे बजांदे ते उं'दी जेल्लै अवाज औंदी ऐ ते सारे लोक केह् करदे नचदे गांदे ते इ'यां गै जेल्लै जम्मू बिच्च कोई ब्याह होंदे जेल्लै उत्थै घोड़ियां गांदे सोहाग गांदे ते फेर केह् करदियां जेह्ड़ियां जनानियां होंदियां न मड़द होंदे न ओह् नचदे न होर बी बड़े सारे होंदे जियां कि कुद्ध कुद्ध डान्स होंदा ऐ ओह् बी साढ़े इत्थै होंदा ऐ ते होर बी बड़े सारे होंदे न ते फेर जेह्ड़ियां ढोलकी चिमटे बजांदे जागरन होंदे नचदे जियां कि साढ़ै इत्थे पंदरां अगस्त होंदियां छब्बी जनवरी होंदी ऐ ते ओल्लै बड़े बच्चे हिस्सा लैंदे बड़ी चढ़ियै हिस्सा लैंदे उत्थै तरह तरह दे डान्स करदे जियां कि डेकू में दस्सेआ छज्जा दस्सेआ होर डोगरी भांगड़ा होई गेआ ओह् करदे बस इ'यां गै तरह तरह दे करतब नाच दसदे